ہم لوگ کافی دوڑ لگائے ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا کئی لڑکے ساتھ میں ہوتے تھے دوست یار ہوتے تھے اور تین سے چار کلو میٹر رننگ لیا کرتے تھے ہم لوگ صبح صبح اس کے بعد کھیتوں میں دوڑ لگاتے تھے کھیتوں میں کام کرتے تھے ورزش کرتے تھے طاقت لگاتے تھے اور ماشاء اللہ آج کی ٹائم میں وہ چیز ہمارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے کہ اس عمر میں بھی ہم ابھی اتنے سہمت ہیں اپنی طاقت سے کہ ہم ہر کام کو انجام دے سکتے ہیں تو یہ میرے بچپن کے دوڑ کی ہی مطلب جو استعمال کیے تھے وہ آج ہمارے فائدے کے لیے کام ہو رہا ہے ہم اچھی طرح دوڑ لگاتے اپنے دوستوں میں مزے لیتے تھے دوڑتے تھے پانی پانیوں میں تیرتے تھے کافی ٹائم پانی میں تیر کے رہتے تھے لیکن وہ عمر تھا وہ سمے تھا وہ وقت تھا جس میں ہم لوگ دوڑ لگاتے تھے ایک ساتھ کم سے کم سات سے آٹھ لڑکے ہم ایک ساتھ چلتے تھے ایک ساتھ دوڑتے تھے ایک ساتھ کھیلتے تھے یہ ہمارے گاؤں کا ماحول ایسا ہی تھا کہ ہم بچے سب ایک ایک یوک تھے ایسے جو ایک ساتھ دوڑ لگاتے تھے اور کئی مطلب سال تک ہم لوگ ایک ساتھ رہے جب تک کہ ہم لوگوں کے اوپر ذمے داری نہ آئی تب تک ہم لوگ دوڑ میں کامیابی رہے